हाँ राज्य की प्रकति और सुंदरता को जानने के लिए मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था क्योंकि जब मैं जंगलों पे घूमने गया जैसे कि भोपाल क्षेत्र में पचमणी है और साथ ही में भोपाल में कलिया सोध बाँध है और केरवा बाँध है यहाँ पर बहुत ही अच्छे दृश्य दिखते हें क्योंकि ये पानी से भरा हुआ है और साथ ही में हरा भरा है इसी के साथ भोपाल से कुछ दूरी पर अमरगड़ झरना है जोकि अच्छी बहुत ही ऊँचाई से पानी गिरता है वो भी बहुत मनमोहक है और साथ ही में वो जंगल के अंदर यहाँ पे बहुत स्व सुंदरता दिखती है हरा भरा दिखता है और ऐसे ही हलाली बाँध हे वो भी बहुत बढ़िया है जहाँ पर हमें पानी एकदम आसमानी कलर का दिकता है और एकदम स्वच्छ दिकता है और जोकि जंगलों के अंदर है यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता का भाव होता है और साथ ही में यहाँ मन आनंद हो जाता है और यह दृश्य बहुत ही सुंदर हैं पानी पानी भी यहाँ पर बहुत एकदम स्वच्छ है यहाँ पे लोग गर्मियों के समय में आते हैं नहाते हैं और यहाँ पर आकर पिकनिक भी मनाते हैं